किताब जे छै हम खरीदै छियै पूर्णिया से अऽ पूर्णिया चौरसिया बुक सेन्टर भेलै तऽ उहाँ जे छै से प्राय मिल जाइ छै आओर सभ जे छै जाहिसे इहाँ छै दोकान छै अपने के भठा बजार मे छै दोकान आरो जनतो चौक पर जे छै दोकान छै उहाॅं भी मिलै छै पूर्णिया कॉलेज के पास जे छै दोकान छै उहाँ किताब मिलै छै तऽ अभी तक तऽ जे छै नया बुक किताब मे जे छै कि सस्ता हमरा आर के चौरसिये बुक सेन्टर मे लागै छै नया आ लेकिन जे छै कि अगर पुराना लय के होइ छै तऽ आ पटनो सब मे सेकेण्ड हेन्ड बुक मिलै छै जे कि उहाँ अपनो टाइप के आदमी छै तऽ उहाँ के जे छै किताब खरीद लेलियै भैया भेजि दियौ बस पर तऽ बस बला के भेज दै छियै पचास साठि टका लै छै ताहि मे जे छै कि दे दै छै अगर जादा जरूरी भी रहै छै तऽ तभ जनता चौक पर जे छै कि उहाँ छै किताब के दुकान छै जहाँ सेकेन्ड हेन्ड किताब मिलै छै उहाँ जे छै कि यूज करलो किताब मिलै छै जे कि कम दाम मे दय के किताब लेब मे सकै छी पूर्णिया कॉलेज छै उहाँ दू तीन ठो दुकान छै जे कि अहाँके किताब मिल जाइ छै किताब काॅपी तऽ हमेशा जरूरत पड़बे करै छै तऽ हमरो अनुसार जे छै कि अगर किताब लेना छै या तऽ पुर्णियो सस्ता आबै छै कि पटना मे मिलै छै किताब उहाँ हर तरह के किताब मिल जाइ छै आरो किछु भी नहि छै जे ऑनलाइन जे छै कि हम करै सकै छियै बहुत सारा एप्लीकेशन छै आब जेकरा मे कि किताब जे छै कि मिली जाइ छै